मैं और जैकेट लेने के लिए मिर्जा रोड गया वहाँ दुकानदार ने दो हजार का बोला मैंने पंद्रह सौ बोला उसने कहा ठीक है ले लो मैंने कोट लेके आया बहुत अच्छा है और उसको दो साल से यूज कर रहा हूँ कोई डिफ़ेक्ट नहीं है इसीलिए मुझे बहुत अच्छा सामान दिया है